जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र में शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज इन्हनि जो राज्य हुओ उन्हनि खां पोइ उन्हनि जो पुटु संभाजी महाराज हिननि जो राज्यभार संभालियो उन्हनि जो उन्हनि खां पोइ उन्हनि जे पुटु शाहू महाराज उननि जो राज्यभार संभालियो उन्हनि खां पोइ अलॻि अलॻि पेशवाऊं घटि मां घटि ॿ सौ साल असांजा महाराष्ट्र जो राज्यभार संभालियूं हुन खां पोइ उणिवीह सौ सतेतालीह खां पोइ डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर हुननि असांजे अलॻि अलॻि पिछड़नि माण्हुनि जे लाइ जाम कुझु सुठो कमु कयूं ऐं असांजे महाराष्ट्र में ऐं असांजे सॼे देश में सविंधान लिखी करे सॼे देश खे असांखे नई दिशा ॾिनूं